थोह्डे़ बूह्टे होए मेरे घर टमाटरे थोह्ड़े थोह्डे़ बीऽ ते थोह्डे़ बूह्टे होए ओह्दे केह् कीता के भी ओह् बूह्टे त्यार कीते ओह् बूह्टे ओह् भी पानी शानी दित्ता उ'नें ई भी ओह् बूह्टे बड्डे होए भी उत्त फल लग्गेआ भी उ'नें बूह्टें बिच केह् कीता ते पक्के ओह् टमाटर पक्के ओह् टमाटरें दा बीऽ कड्ढेआ भी ओह् बीऽ सकाया दोबारा सकाइयै भी दोबारै क्यारी दित्ती ओह्दे बूह्टे बड़े बनाई लैते दोबारा असें भी बीऽ ओह्दे क्यारियां दित्तियां ते बड़े बनाई लैते ते फिर होर केह्